मां त हिकु चादर घुराई आहे जेकी कॉटन जी आहे उहा चादर हेॾी ख़ूबसूरत आहे छा त कलर आहे हुन चादर जो ऐं छा त हुन ते कमु थियलु आहे माना डिज़ाइन छा त निकितल आहे ऐं चादर जीअं मां धोती बि हुनखे तंहिं खां पोइ बि हुनजो कलर ख़राबु न थियो जीअं सो आयो नओं जहिड़ो तीअं ई नओं जहिड़ो ई कलर लॻे थो पियो अञा ताईं ऐं न ही चादर सुसी न ही हुनजी काई प्रिंट ख़राबु थी ॾाढी बढ़िया चादर आई आहे हुन सां गॾु मूंखे ॿ वियाणे जा कवर बि मिलिया हुन कवरनि ते त झालर त लॻियल आहे कप कोने खां चइनी पासां झालर लॻियल आहे उहो झालर जो बि कुझु ख़राबु न थियो माना कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि जो कीअं कचो कमु थियलु हूंदो आहे सिलाई बि पके नमूने ठहियलु आहे चादर जी बि चइनी पासनि खां सिलाई ॾाढी पकी थियलु आहे काई दिक़त न आई चादर विझणु खां पोइ जीअं असां वियूं था उथूं था त चादर हिकु कड़ी ओड़ी जी ओड़ी ई बीठलु आहे कुझु माना इअं सिलवटो बि न थो अचे न ही ढिली थी थिए पेई ॾाढी सुठी मस्तु बढ़िया चादर मिली आहे